औ आटसा बुं दे चरलपारा थांग्रा लामायाथ' नैबे मा होनो गसाय माबा गसाय गसायगाव रडजों थांनांगौ हाइरडजों मेन हाइरडजों औ ओमफ्राय बेनि एसे सिगां मेन रड ना बे हाइरडआ हाइरडनि हाइरडजों थाङै थाङै थांनानै मोनसे सोनाबहा जोंहा बे माबा दंना मा होनो श्रीरामपुर गेट दंना श्रीरामपुर गेट दंना बे श्रीरामपुर गेटखौ बारलांनांगोन श्रीरामपुर श्रीरामपुर गेटखौ सरि सरि सरि श्रीरामपुर गेटखौ बारलांनांनाय नङा बिनि सिगांनो मोनसे लामा दं आं एसे कनफिउसनाव दं एक्सुयेलि आं एसे कनफिउसनाव दं खोथाया जाहैबाय रायम'ना थांनायना रायम'ना थांनाय मोनसे लामा दङ गसाय गसायगाव गसाय गसायगाव नैबे नैबे श्रीरामपुर गेट मोनहैनायनांला कसुगावजों थांनांगौ आरोखि कसुगाव रड कसुगाव रडखौसो हमनांगोन आंबो एसे कनफिउसन जाबाय औ माने आं बाहाय थांफेरनायबो जायाखै नालाय दासिमबो कसुगाव रडखौनो हमनांगोन कसुगाव रडजों डाइरेक्टलि माने भुटान बरदार जाहैबाय जे एटलिस्ट माने औ जागोन औ औ कुसुगाव कसुगावनिफ्राय एटलिस्ट बेयो चरलपाराया खमसेखम खमसेखम माबा टुयेन्टि तु टुयेन्टि फाइभ किल' मिटारसो जागोन गोजानथार

दे दे दे अके